सोरखारि सानथांखिफोरा पि एम किसान जेरै मासमोनफ्रोमबो जेनेबा नोङो सोरखारनिफ्राय जोङो किसानफ्रा ओरै नैरोजा नैरोजा मोनो मोननो हायो जोङो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाय हिसाबै आरो आयुशमान कार्ड आयुशमानफोराव जोङो जुदि बेमारफोर जेनेबा लोमजानाय साजानाय जादोंब्ला जोङो बेनिफ्राय ड'क्टरनाव थाङोब्ला जोङो एसेब्लाबो आयुशमान कार्डजोंहाय जोङो हेफाजाब मोनो मोननो हायो आरो जेरै अरुनदय अरुनदयखौ हिनजावफोरनि थाखाय बानायनाय जायो बानायदों आरो गोबां सब दं आरोखि आरो रेसन कार्ड रेसन कार्डआवबो जेरै हिनजावफोरनि नामै जेरै मोननो हायो जेरै माइरं बायदिसिना आथा बिदि गोबां मोननो हायो आरो दंबावो गोबां रोखोम सोरखारि थांखिफोरा गोबां दं आरोखि सोरखारि थांखिफोरा जेरै मा थांलांदों